हेल' हेल' अ

बेफोरबायदिथ' गिनांगौ गैया आं मोजां नायो ओमफ्राय नोंसिनि ग्रुपनिफ्राय इसे साबैसोसो फैगोन अ साबा ओमफ्राय बेहायनो जेनेबा हरफोर थागोन नामा

ओहो बेफोरबायदि गिनाङा गिनाया आं मोजाङै नोंसोरखौहाय नायगोन आरो सिकिउरिटिफोरखौबो आङो थाइट खालामगोन बिसोरखौबो आङो मोजाङै माबा हागोन आरो गिनांगौ जेबो गैया नोंसोरो फैयोब्ला औ औ मोनफैगोन औ औ औ सानबेसेनि थाखाय औ औ औ थानायाथ' मोजाङानो जानायफ्राबो बिदिनोसै मोजाङानो ओमफ्राय गिनांगौआथ' गैया जेबो आंनो मोजां नायगोन मा नोंसोरखौ नोंसोर फैबानो जायो औ जा औ औ गिनाङा गिनाङा आं दङना आं गाइड खालामगोन नोंसोरखौ आं मोजां नायगोन जानाय थानाय गासैबो मोनगोन आरो औ माने जानाय थानायफ्रा नोंसोरना खालामा खालामनाया बेफोरबायदिथ' गिनांगौ गैया जों नायखागोन नोंसोरखौ जेनेबा ओमफ्राय जानाय थानायफोराबो मोजाङानो जायो जोंना बेयावहाय ओमफ्राय रुमनि बाहेराफोरखौ नोंसोरो फैनायजों लोगोसेनो पे खालामनो नांगाखागोन जेनेबा सानसेयाव तिन हाजार करि लागोन बिदि साबा हिसाबथ' नङा रुम हिसाबसो जागोन आरो बेयावहाय रुमनि तिन हाजार करि लायो आरो रुमआ गंसेयावहाय नोंसोरनो गंबेसे रुम नांगोन ए औ जागोन दे आं मोजां नायगोन दे होमब्लालाय ना नोंसोर फैदोल' औ दे